मुझे हिंदी फिल्मों का गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है जो कि पुराने जमाने का होता है जो हमारा किशोर कुमार कुमार सानू जैसे गायक है ना उनका गाना सुनना मुझे बहुत पसंद होता है क्योंकि उनको सुनके मुझे कुछ अच्छा महसूस होता है अभी जो नए जमाने का सिंगर बोले तो अर्जित सिंह इन सब का गाना सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये सब आजकल जो यूट्यूब में और इंटरनेट में सब गाना आता है तो ये सब मैं सुनता हूँ ये सब सुनना आजकल बहुत आसान हो गया है और इनको सुनने में कोई दिक्कत नहीं होता है